मध्य प्रदेश कला और शिल्प के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध रहा है यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्रकलाएँ और शिल्प कलाएँ रही हैं किंतु टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव ने इन शिल्प कलाओं और चित्रकलाओं पर अपना प्रभाव डाला है एक ओर जहाँ यह उन्हें प्रभावित करता है वहीं ये उनके लिए एक सकारात्मक पहल भी देता है और उन का काम आसान कर देता है शोशल मीडिया पर अवेलेबल कई सारे प्लेटफ़ोम कलाकारों को वह मंच देंगे जिस से वह अपनी कला और शिल्प को कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं वह ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि विश्व में भी अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते इसके साथ ही आभासी वास्तविकता ने ने भी कई चीज़ों को आसान किया है आभासी वास्तविकता के माध्यम से कोई भी कलाकार एक आभासी प्रदर्शनी आयोजित कर सकता है जो उसे अपनी कला को प्रदर्शित करने में मदद करेगी इसके साथ ही थ्री डी प्रिंटिंग ने भी कलाकारों के लिए कई चीज़ों को आसान किया है थ्री डी प्रिंटिंग के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के समय लगने वाले कामों को कम समय में ही पूर्ण कर सकते हैं और एक कलाकार के लिए यह बहुत ही काम चीज़ है कि वह अपनी कला को कम से कम समय में पूर्ण कर पाएगा